अस स्कूल पढदे होंदे है ते इन्ना टाइम नेई लगदा हा ड्रामा दिक्खने गी पर जेहड़ा मेरा फैबरट ड्रामा हा ते ओह् मिगी पसंद हा रामलीला असें सारें अपना होम बर्क बगेरा फटाफट करियै ते रामलीला दिक्खने दे टाइम में फ्री होने दी कोशिश करनी ते सारियें स्होलियें मेरियें आना असें ओह् रामलीला बड़ा दिक्खना रामलीला साढ़े शो बी उत्थै ओह् बी करदे हे के आखदे उसी रामलीला ओह् ड्रामा करदे होंदे हे ग्रां च उत्थै नरातें च रामलीला बड़ी करदे होंदे ते उत्थै बडा बड़ी ग्राउंड ऐ उत्थै साढ़े ते ओह् रामलीला पूरा ओह् करदे हे नौ नरातें च ते दशहरे च उसी राबन गी मारी बी छोड़दे हे ते ओह् बड़ा सोहना ड्रामा लगदा हा असेंगी ते अस में ओहदे पूरे नाटक दिक्खे उस च असेंगी सीख बी थ्होंदी ते इयां बी सोहना हा ते अज्जै दे जमाने च नाटक दिक्खने आहले हैन गी नी ऐ ते इंहा बी अजकल लोग बी कट दिक्खदे ड्रामा शरामे अजकल लोकें दा बिजी टाइम होई दा ते अजकल रामायण दिक्खने गी बड़ा गै मजा औंदा हा राम सीता इयां लगदे हे सच गै परमात्मा न हून बी कुतै इयै नेहा ड्रामा चलै ते जरुर दिक्खने दी कोशिश करा आंऊ पर पैहले आहले जेहके ड्रामे हे ओहदे च मिकी रामलीला पसंद हा बड़ा कृष्ण भगवान आहला बी पसंद हा पर इन्ना टाइम कुत्थै लगदा हा बच्चे पढ़न बी होंदा कम्म करना घरै दा थोहड़ा बहुत ग्रां च इयां बी थोहड़ा बहुत इयां बी उस शोरुम च अस इन्ने किट्ठे होंदे हे अस उस शौ गी दिक्खने गी जे पूरे इयां लगदा हा सच्चें इत्थै साढ़ा गै अबा दा पैहले पैहले टीबी बी बडे़ घट्ट होंदे है ते सारे जनें किट्ठे होइये दिक्खना उत्थै ते इयां सच लगदा है कि अज्ज इयां पूरा इत्थै गै सामने गै हे राम सीता ते हून उऐ पसंद ऐ मिकी हां इयां परनात्मा दे चरणें च पुज्जी दे ओहे ड्रामा बड़ा पसंद हा असेंगी ते उसदे क्रैक्टर बी बडे़ पसंद हे मिगी बडे़ प्यारे हा बडे़ बडे़ सोहने लोग मिगी बडे़ बडे़ सोहने सोहने अपने उनें अपने क्रैक्टर जेहके ना पूरे इयां मन चित लाइयै इयां लगदा सच्चें इये परमात्मा ना बैठै दै हून सामनै